نیوز میڈیا دیہاتی علاقوں کے مسائل دکھاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے اہم مسائل ہیں جن کو دکھانا بےحد ضروری ہے مثال کے طور پر دیہاتی علاقوں میں عام طور پر پانی کی قلت ہوتی ہے دیہاتی علاقوں میں عام طور پر روڈ بہت خستہ حال ہوتے ہیں دیہاتی علاقوں میں عام طور پر تعلیم پر کم توجہ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دیہاتی علاقوں کی خوبصورتی کو بھی بہت کم دکھایا جاتا ہے وہاں کا آب و ہوا بہت خوبصورت اور صاف و شفاف ہوتا ہے جس کو ایکسپلور کرنا بھی بےحد ضروری ہے